मेरा नांऽ पंकज ऐ ते में ड्राईंग दे बारे च बोलना चांह्दा ते मतलब अस सर हुंदे कोला ड्राईंग सिखदे रेह् ते पैह्लें असें बिल्कुल बी हैनी औंदी ही ड्राईंग करना ते छोटे होंदे अस ड्राईंग करदे रेह् ते मतलब अस बड़ा शौक ऐ असेंगी ड्राईंग करने दा ते तां करियै अस मतलब सिखदे रेह् सर हुंदे कोला ते असेंगी पैह्लें मतलब ऐप्पल बनाने बी नेईं ही औंदा ते अस ड्राईंग करदे रेह् तां बी पैह्ले गल्त बी होंदा रेहा ते तां बी अस करदे रेह् ते ड्राईंग करने दा शौक बी है सानूं ते ड्राईंग अस स्कूल करदे रेह् फिर अस मतलब थोह्ड़ा थोह्ड़ा बाह्र औंदे रेह् तां बी ड्राईंग करांदे रेह् ते अजकल्ल साढ़े देश बिच्च ड्राईंग दा बड़ा म्हत्तव ऐ इसलै पेंटिंग बी करदे बगैरा ड्राईंग करने बास्तै कलर्स चाहिदे चार्ट्स चाहिदे पेजिस चाहिदे ते ड्राईंग अच्छी चीज ऐ अजकल्ल दे बच्चे घट्ट घट्ट गै करदे केईं ते इस लिए असें करने पौंदे ड्राईंग ते पैह्लें ते असें बिलकुल बी ही हैनी औंदी ही ड्राईंग करने ई ते हून अस फ्ही बी थोह्ड़ा बोह्त करने होन्ने ते हां करदे प्रैकटिस करदे रेह् थोह्ड़ी थोह्ड़ी ते हून थोह्ड़ा बोह्त आई जा दा मतलब हून ते अस बिल्कुल बी थोह्ड़ा बोह्त मतलब बड़ा फर्क पेई गेआ ते ड्राईंग अच्छी चीज ऐ ते करनी चाहिदी ओह् ते सर होर असेंगी करांदे रेह् ड्राईंग ते अजें बी अस सिक्खा ने थोह्ड़ी बोह्त ते ड्राईंग मतलब पैह्लें अस मतलब थोह्ड़ा बोह्त औंदा रेहा हून अजकल्ल दे बच्चें सारें गै करना चाहिदा सगोआं ते तां करियै ड्राईंग करने चाहिदी ते इ'यै सारें बोलना चांह्दा कि ड्राईंग करो सब किश करो ते पैह्लें असें मतलब कि थोह्ड़ा बोह्त बी हैनी ही औंदा हा ते हून